میں تو بچپن سے ہی فلم اور ٹی وی شو دیکھ دیکھا کرتا ہوں میرا سب سے خاص ٹی وی شو سی آئی ڈی ہے میں اسے بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے بہت سارے واقعات تو مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اسی طرح کی ٹی وی شو دیکھنا اچھا لگتا ہے مجھے اس کے علاوہ بہت ساری فلمیں بھی ہیں جنہیں میں اکثر دیکھا کرتا ہوں جیسے کہ سلمان خان کی فلم دبنگ مجھے بہت پسند ہے اور اُس کے علاوہ شاہ رخ خان کی ابھی نئی فلم آئی پٹھان بھی مجھے بہت پسند ہے اور اس میں جو وہ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں وہ مجھے کافی پسند ہے